जियां डोगरी दी अस गल्ल करा दे ते मी लगदा ऐ के साढ़ी डोगरी हल्ली काफी पिच्छै ऐ मतलब ऐह्दे च साढ़े लोकें दा अपना गै ओह् है कि अस शर्म करने डोगरी बोलने च में बड़े बडे परिवार दिक्खे दे न मतलब पैहले जमाने च सारे मतलब अच्छे घर डोगरी बोलदे हे अच्छा समझदे हे मतलब इक मजा औंदा हां कम्फटेबल लेबल गै इक डोगरी च गै औंदा हा हिंदी च बड़ें गी समझ नेईं आौंदा हा कि कोई बाह्र दी भाशा बोल्ला दे न जिंया मगर अजकल केह् है कि बच्चे केह् सिक्खनी ऐ मां प्यो गी आपूं गै शर्म आंदी बच्चे गी डोगरी सखाने दी आपूं गै आखदे बेटा डोगरी नेईं बोलनी हिंदी में बात करो जां तुस इंगलिश सिखांदे बच्चे गी सखाओ सारी भाशा जरुरी मगर अपनी जेह्की थुआढ़ी अपनी लैंग्वेज ऐ उसी थोह्ड़ी असें भुल्लना चाहिदा ओह् सारे कोला जरुरी ऐ जि'यां तुस पजांब चली जओ उत्थै पंजाबी ते गल्ल गै छड़ी पंजाबी च करदे न उ'नें ओह् अमरीका बी चली जाह्न न बाह्रले देश कनेडा र'वै दे ना अमेरिका र'वै दे ना उं'दे बच्चे बी पंजाबी च गल्ल करदे न मेरी अपनी स्हेली ऐ ओह् अमरीका रौंह्दी ओह्दे बच्चे गी हिंदी नेईं आंदी जां इंगलिश आंदी जां पजांबी आंदी निक्के ना हल्ली त्रै जां चार साल दे बच्चे ना पर इन्नी शैल पंजाबी बोलदे ना क्योंकि उंदे घार च परिवार च ओह् गल्ल गै पंजाबी च करदे ना ते बच्चें गी लगदा के साढ़ी एह् गे भाशा असें एह्दे च गै गल्ल करनी तुस साउथ इंडिया चली जाओ साउथ इंडिया च बी जि'यां तुस चन्नेई चली जाओ ओह् अपनी गै भाशा च गल्ल करदे ना गुजराती ना जेहके उ'नें गी औंदी गे गुजराती हिंदी नेईं औंदी मगर साढ़े इत्थै जम्मू च जम्मू के सारै गै इत्थै तुस किसे दी बी गल्ल करो जम्मू च इत्थै लोकें गी शर्म औंदी डोगरी च गल्ल करना उनें गी लगदा के अस नेईं अस ग्राईं लग्गने ओह् नेईं होना चाहिदी असेंगी अपनी भाशा उप्पर गर्व होना चाहिदा अजकल हून नेहा दौर आए दा जेहका में दिक्खेआ नेईं हा दो चार सालें दा लोकें च बापस आए दा कि नेईं असें डोगरी सखानी ऐ असें डोगरी सखानी अस ते होस्टल च पढ़े दे न सारे बच्चे मगर तां बी अस घर आइयै साड़ी दादी दादा जी अस उं'दे कनै डोगरी गै बोलदे हेेेेेेेेे में जियां इत्थै हस्पताल लग्गी दी ते एह् मेडिकल फेसीलिटी च ऐ इत्थै बी बड़े डाॅक्टर साढ़े हिंदी च गै बोलदे मगर साढ़े किन्ने मरीज न जेह्के ग्रां दा औंदे जि''नें गी हिंदी औंदी गै नेईं ऐ पर जिसलै में उं'दे कन्नै डोगरी च गल्ल करनी ते उनें गी ज्यादा स्हेई तरीके कन्नै समझ औंदा हा हून समझ आया दबाई कि'यां लैनी जेल्लै अस उ'नें गी समझाने आपको ऐसे लेनी बैसे लेनी उ'नेंगी कक्ख लमझ नेईं औंदा ते फ्ही ओह् पुछदे न मैडम तुस समझाई ओड़ो कि के में डोगरी च गल्ल करना ठीक समझनी उं'दे कन्नै जियां साढ़े बजूर्ग होई गे उनें गी नेईं औंदा इन्ना शैल हिंदी च गल्ल करना इक कम्फर्टजोन नेईं औंदा जि'यां आखने ना अस ओह् नेईं औंदा उ'नें गी ते मीं लगदा कि असें गी सारें गी थोह्ड़ा अपनी डोगरी प्रमोट करना चाहिऐ साढ़े बच्चे गी असें डोगरी बोलना सखानी चाहिदी जि'यां में अपने मेरा बेटा छे साल दा ऐ में ओह्दे कन्नै बी घर डोगरी सखानी कि'यां कि स्कूल बिच बी स्कूल ते उ'नें बोलना है गै नेईं ना डोगरी च गल्ल कीती ते उ'नेंगी उत्थै गै पनिशमेंट मिली जंदी ते अजकल स्कूलें च हिंदी च नेईं गल्ल करदे डोगरी च कुत्थै करनी ते मगर असें घार बच्चें कन्नै डोगरी च गल्ल करनी चाहिदी नेईं ते डोगरी ते खत्म गै होई जानी असें सखाना अपने बच्चें गी तां कि ओह् अग्गै इसी लेन जे असें अज्ज नेईं कीता ते उ'नें नेईं आनी उ'नें अग्गै अपनी अगली जनरेशन गी केह् सखाना डोगरी ते खत्म होई जानी बाकी जि'यां टेक्नोलाॅजी दी गल्ल करा ने हां साढ़ी डोगरी हल्ली टेक्नोलाॅजी च बड़ी पिच्छै ऐ ते में हून किश सालें दी सुना दी कि लोक करा दे ना मेहनत करा दे ना डोगरी गी अग्गै लाने आस्तै ते पैह्लें कुत्थै हे अस गुगल च चेक करदे हे ते पंजाबी होंदी ही मराठी ते है बंगाली ऐ मगर डोगरी नेईं ही हून में थोह्ड़ा कुछ सालें दा सुना दी साढ़े काफी लोग मेहनत करा दे ना इसी अग्गै लेने आस्तै मगर एह्दे च सारें कोला बड़ी दिक्खो न जेह्के बड़े बड़े प्रोफेसर न उनेंगी आपूं शर्म औंदी डोगरी बोलने गी जेल्लै ओह् जंदे मंच उप्पर ओह् बी हिंदी च गै गल्ल करदे जां इंगलिश च गल्ल करदे डोगरी बोलदे गै नेईं हैन ओह् हून में सुनानी कुछ साढ़े हैन प्रोफेसर्स कुछ इक टीम जेह्की ऐ जेह्की बड़ी मेह्नत करा दी डोगरी गी अग्गै आने आस्तै ते आनी चाहिदी जेह्की हां जि'यां साढ़ी हून दूई भाशाएं अग्गै न ते साढ़ी डोगरी की पिच्छै र'वै ते बाकी साढ़ी इक ऐ है कि सारे गी घर मेह्नत करनी चाहिदी कि अस डोगरी च बोलन अस अपने बच्चें गी सखान ताकि ओह् बी अग्गै इस चीज़ गी लेन जे असें नेईं डोगरी च गल्ल कीती ते साढ़ी अगली जनरेशन ने कुत्थुआं गल्ल करनी ऐ ते अस आपूं गै मेह्नत करनी चाहिदी के अस डोगरी च शर्म नेईं समझनी डोगरी गी असें अपनी शान समझना चाहिदा लोक शर्म करदे न कि ना ना डोगरी च नेईं गल्ल करनी चाहिदी में बड़ा ग्राईं ऐ इसी शान समझी ऐ अग्गै लेने दी कोशिश करो ताकि अस बी फील करगे कि साढ़ी डोगरी अस अग्गै लेगे तां गै टेक्नोलाॅजी ने बी एह्दे उप्पर मेह्नत करनी इंटरनेंट ने बी करनीअसें सारे मेह्नत करनी चाहिदी अपनी डोगरी अग्गै लेने चाहिदी ठीक ऐ